बार्देश जिल्ल्यांत लोकप्रिय आशिल्ले कांय सामान्य पारंपारीक पदार्थ वा खाणां जेवण खंयचे अशें जर विचारशात जाल्यार बार्देशांत लोकप्रिय अशें पारंपारीक पदार्थ म्हणटा ते खुबशे आसा पुणून ताजें जर तूं रॉ मटिरियल म्हणशात जाल्यार केळ्याचो हालवो मंडोळी केळीं म्हणटात पळय तीं बार्देशांत सारकीं फामाद आनी त्या मंडोळ्या केळ्यांचो आमी हालवो करतात तो हालवो सगळ्याक फामाद आसा आनी तसलीं केळीं खंय मेळनात तीं केळीं पयतकच लोक अजाप जाता आवय केदीं व्हडलीं केळीं हाडल्यात आनी तो हालवो सगळ्यांंक आवडटा तर तीं केळीं केरळचीं बीं येता बांंद्यावेलीं येता पूण आमच्या बार्देशांत जीं मंडोळीं केळीं जाता ताजो हालव्याची रुचूच वेगळी आसता आनी तो हालवो पारंपारीक रितीन आमी घराच कडेन करता मागीर तो करपाक आमचे सदचेच तोप वापरता आमी मागीर साकर तूप इल्लें वापरून लवंग घालून बरें बरे रितीन तो करून आमी आमच्या सोयऱ्यांक खावंक घालता तशेंंच आमच्या बार्देशांत खाज्यां म्हणून तयार जातात आतां सगळे कडेन तुमकां भक्कम पेडो आनी हें तें खावंक मेळटा पूण आमच्या बार्देशांतलो जो खाजें आसता खाज्यां बाकी कडेन करतात आतां पूण आमच्या बार्देशांत खाज्यां म्हणून आसा जो लोकांचे जिबेर उरता आनी जिबेर उरपा सारको म्हणजे तें करपाचें घराणें बी आसा पळय तीं पारंपारीक रित्याच करता म्हळ्यार जाता कितलीशींच वर्सां जालीं आतां ते करीत आसात तें आनी अजून तांची रूच म्हणटात ती हालूंक ना आनी नवे नवे लोक सुद्दां जे आतां खाजें खातात ते आवडीन खाता एकदां खालें की ते आनीक जाय अशें दिसता अशे रितीन तो खाज्यां तांचो जाता म्हणटकच आमचे बार्देशाची मंडोळी केळीं आनी खाज्यां हें सामकें फामाद अशें म्हाका म्हणन दिसता मागीर खावपाक वचपाक पारंपारीक रित्यांत खावपाक वचपाक हांगा जर तुमी म्हाका विचारश्यात खंयसर चडशें हांगा पारंपारीक रित्या खावपाक वचपाक म्हणटात ते आमचे गाडे बिडे पयलींचे आसा तांचेच कडेन पारंपारीक रित्यां कितें करतात तें मेळटा आतां व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलांय जाल्यां पूण थंय मेळत शें दिसना म्हाका आनी पातोळ्यो बी तसलें म्हणीत जाल्यार दर सणां परबांक आमी घरा कडेन सगळें करतातूच म्हणटकूच त्यो रांदपाच्यो तरा त्यो हळदीचीं पानां आमचो शुक्रारचो बाजार बार्देशाचो फामाद बाजार ताजे त्या बाजारांच वचशात जाल्यार तुमकां सगळ्या तरेचे जिनस पळोवंक मेळटा पातोळेची पानां पेजेक लागपी तांदूळ मागीर बाकीचें आतां समज तें अं अं खारें मागीर तुमकां कितें पुरुमेंताचें सामान लागता तें अळसांणें हें तें सगळें तुमकां पारंपारीक जें आमचे पदार्थ करपाची सामुग्री आसा पळय तें सगळी आमच्या बाजारांत शुक्रारचें मेळटा रांदपाचीं तंत्रां आनी कितें जावं तुका सांस्कृतीक म्हत्वाचें जर कितें जाय तें सुद्दां आमच्या बाजारांत आमकां मेळटा बार्देश जिल्लो सामको गिरेस्त आसा